बोलिए हाँ जी सर अच्छे हैं व्यवस्था सब वेंटीलेटर है सब कुछ है उसमें कुमारखंड में हाँ कोई गड़बड़ी नहीं है सर साफ़ सुथरा भी अच्छा है ठीक है ऊ भी अच्छा है

अच्छा चल रहा है सब कुछ यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है कुमारखंड में हॉस्पिटल ठीक है आप आ सकते हैं दिखा सकते हैं जी हाँ ले लीजिए दवाई बहुत अच्छा है आइए

सेवा भी ठीक है सब कुछ ठीक है आप देख सकते हैं आ जाइए

अच्छा ठीक है आ जाइए दवा लीजिए सब कुछ ठीक है ठीक ठीक है सर साफ़ सुथरा अच्छा रहता है सब अथि सब ठीक है आइए आप ठीक है व्यवस्था सब व्यवस्था है हाँ सब व्यवस्था है ठीक है आइए

ठीक है आ जाइए ठीक है आ जाइए हाँ आइए आपको पेसेन्ट हैं तो इलाज बढ़िया से होगा आइए

तो ठीक है सब अच्छा है आइए न आप आ जाइए दिखा देंगे बस आपको सब सयान बच्चा सब देखते हैं एपुरा का नम्बर वन हॉस्पिटल है हाँ मधेपुरा का नम्बर वन हॉस्पिटल है आइए नाम चलता है इसका नाम चलता है इसका हाँ मधेपुरा का नम्बर वन है हॉस्पिटल ठीक है आ जाइए